बिजाबनि अनगा जायखिजाया लाइसि ब्लग खौरांफोर फरायनाय बिथिङाव जों बुंनांगोन जोंनि बैसोनि गोबाङानो जायफ्रा बिजाब फरायो बिथांमोना जायखिजाया लाइसि फरायो जायखिजाया खौरां बिलाइ फरायो लाइसि खौरां बिलाइफोरखौ फरायना बिथांमोना बायदिसिना गियान लानो हायो दा बेबायदि हुदा आंहाबो दोंमोन दाथे दिनैनि जुगा ओरैबायदि जाबाय डिभाइसनि जुग माने मबाइला आखाइयाव थाब्ला माखासे खोथाखौ जोङो नागिरनानै मबाइलाव जों दिहुयननायखाय माखासे ओरैबायदि आहाबो जाहैबाय दि जोङो सानसेनि लाइसिखौ खौरां बिलाइखौ नायगिरना फरायाब्लासिनो बै खौरां बिलाइयाव बा जोंनि असमनि अनगा बिटिआरनि अनगा दुलाराय भारत आरो पृथिवीआव मा मा खरांफोर जादों जोंनि बे जाय डिभाइसफोर दोङो मबाइलफोर दोङो मबाइलनि एपफोरनिफ्राय जोङो फरायनायफ्रा एसेब्लाबो एसे नैबे हुदाफोरा जोंहा खम जालांदों न' दाउट आं बुंगोन सामफ्रामबो बे बिजाब फरायनाय जेरै हुदा जायखिजाया गांसे लाइसि फरायनाय बा खौरां बिलाइ फरायनाय हुदाखौ जोङो सलासल लाखिनो हाबा मोजां आंबो सानो फराय खौरां बिलाइनि खोथा बुङोब्ला आं माखासे बिथिंखौ नोजोर होनानै फरायो मोनसे जाबाय बे खौरां बिलाइयाव ओंखारनाय खौरांफोरा बेसे बियो सैथो आरो बे खौरांफोराव जाय खौरांफोर ओंखारगोन बे खौरांफोरा जोंनि हारिनि जोंनि देशनि मानसिफोरनि मोजां जागोन ना जाया बे खोथाफोरखौ जुजिथाब्ला अब्ला बेखौ जों फरायनो मोनो फरायनो मोजां मोनो आरो गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय जोंहा माखासे मिथिनो गोनां खोथा थायो बेफोदनो जाबाय जारिमिन संनाय जोंनि जारिमिनखौ जों मिथिनाय जोंनि जारिमिना मामोन बे जारिमिननि खोथा मिथिनाय खोथाफोरखौ जेब्लानाखि बे बिजाबफोराव थागोन खौरां बिलाइआव थागोन माने हिस्ट्रि चेप्टार लिटारेसार थुनलाइ बाहागो जारिमिन बाहागो जायफोर खौराङा थायो बे खोथाफोरखौ आं दिनैबो फरायो आरो बिनि थाखाय गोनां जायोब्ला बे रोखोमनि खौरां बिलाइफोरखौ गुबुननिफ्राय संनानैब्लाबो फरायनाय मोनसे हुदा सिगांबो दङमोन दोनिबो दङ नाथाय आं खनले खनले बुंगोन बे हुदाया आंहाबो लासै लासै खमायलांदों खमायलांनाय जाहोना बेनो जोंनि आखाइयाव दा जाय जेरैबायदि डिभाइसफोर ओंखारबाय जेरैबायदि नांगौब्ला माने इनफरमेसन मोनबाय माने बेनि प्रभाबा बेनि गोहोमा बारा जानायखाय जोंनि नैबे हुदाफोराबो बिजाब फरायनो बिजाब फरायनाय अनगा लाइसि एबा निउस पेपार फरायनाय हुदाफ्रा एसे खम जालांदों बे जोंनि दाय आथिखालाव सलिनाय जाय मेडियानि थाखाय